मध्य परदेस में राज्य सरकार ने शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल और अर्थव्यवस्था जैसे कई सारे नीतिगत मुद्दों को भी संबोधित किया है प्रा जो इनको प्राथमिकता देती है फिसकाल पौलिसी मौनेटरी पौलेसी दे डिस्ट्रीब्यूटस इनकम आदि इस टाइप के और कई सारी चीज़ें हैं शिक्षा को ले कर भी इन्होंने कई सारे मुद्दे उठाएं हैं या कई सारी ऐसी योजनाएं बनाई है पहले बनाई नीतियां बनाए जिन में शिक्षा को ले कर कई सारे चीज़ें स्वास्थ्य देखभाल भी है जिस में से स्वास्थ्य को ले कर इन्होंने देखभाल करी है तो इन में जेसे कहा जाए शिक्षा के लिए तो शिक्षा के लिए लाभ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना या लाड़ली बहना योजना और इस टाइप की कोई कई सारी योजनाएं निकाली है और स्वास्थ्य देखभाल को ले के भी अभी अभी हाल ही में सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड का बना कर रखा है जिससे हम कोई भी इंसान पाँच लाख तक का फ्री इलाज करवा सकता है जिससे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जिससे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो